हाँ सर नमस्कार हां सर हमें हमें एक जमीन चाहिए थी सर प्रयागराज में क्योंकि हमें वहाँ पर अपने कार के लिए शो रूम खोलना है ना तो इसी के रिलेटिव हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या जमीन हमें तेलियर गंज में मिल जाएगी तेलियर गंज या फाफा माउ के आसपास में नहीं तो गोविंदपुर में मिल जाएगी

नहीं नहीं हमें यहीं फाफा माउ में ही चाहिये तो तेलियर गंज में यहीं तेलियर गंज में ही बताएं आप

अच्छा अच्छा तो कार का हमें शो रूम खोलना है क्योंकि वहाँ पर भारी भरकम गाड़ियां आएंगी आपको पता ही है जब कार आती हैं तो भारी भरकम गाड़ियां आएंगी तो रोड के हाँ हाँ तो उसका रेट का रेट का क्या है बताएंगे आप बताइये क्या रेट है उसका हाँ हाँ अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा कितना होगा मैक्सिमम जमीन कितनी होगी अरे हमको तो चाहिए कम से कम एक बीघा में क्योंकि हमें दो फैक्ट्री डालनी है एक कार का शो रूम डालना है तो उसका रेट कुछ कम नहीं होगा सर कनशेषन कर दीजिये ह्म्म अच्छा अच्छा तो क्या बोलते हैं ये तेलियर गंज में ओ क्या बोल सॉरी गोविंद पुर में नहीं मिल जाएगा सर तेलियर गंज में तो अभी आपने बता ही दिया वहाँ पर गोविंदपुर में नहीं मिल

सिंगल रोड इसका क्या रेट है सर बताएंगे अच्छा दो लाख है कित कितना होगा वो अपना जमीन वहाँ पर ह्म्म ह्म्म अच्छा रेट नहीं सही होगा वही रेट है तो इसका तो डाक्यूमेंट्स तैयार कराएंगे आप ही तैयार कराएंगे ना कि हमको तैयार करवाना पड़ेगा अरे सर तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना हम आपका डाक्यूमेंट्स भी तैयार करवा रहे हैं और आप रेट भी तो फिर उसको देखना पड़ेगा क्योंकि डाक्यूमेंट्स हम तैयार करवाएंगे तो पचास साठ हजार रुपये उसमें ही चला जाएगा अब पचास साठ हजार उसमें यानि तो कितना हो जाएगा क्लियर बताइये ना पूरा इग्ज़ैक्ट कितना लग जाएगा दोनों का

अच्छा तो कब मिलें फिर आ के हम कल आ के कल आ के मिल जाएं या परसों मिलें हम चलिये ठीक है ठीक ठीक है गोविंदपुर में रहते हैं ना आप ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक